सद्द्याक अशें जावंक ना पूण ह्या वर्सा जेन्ना म्हजी पी एच डी काबार जातली आनी म्हज्या हातान येतली फुडल्या वर्सा तेन्ना सगळ्यांत व्हडलें म्हणपाचें